से जानुवारि नै रोजा नैजि बा मे नै रोजा नैजिसे गु एप्रिल नै रोजा नैजिथाम से जुन नै रोजा नैजिथाम नैजि जुलाइ नै रोजा नैजिथाम